ریاست کے ضخیم ثقافتی تنوع کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے خیال میں سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ این جی او ہے این جی او کے ذریعے ہم گاؤں قصبہ میں جا کر کے وہاں کے حالات پتہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں